फोटो डालै छै नेट पर सोशल मीडिआ पर बहुत चढ़ाबै छै फेसबुक पर फोटो डालि दै छै इंस्टाग्राम ककरो भेल फेसबुके पर चढ़ायल ककरो नेटे पर चढ़ा देल फोटो डालि कऽ चलैत रहै छै देखते रहै छै मन होइ छै हम इंस्टाग्राम चलेबै गाना बनेबै वीडियो बनेबै देखतै लाइक मिल सकै छै कतेक देख सकैत छै जेकरा मन होइ छै देख कऽ छोड़ि दै छै जकरा मन होइ छै लाइक दए दै छै वीडियो बनबै छै सोसल मीडिआ पर डालै छै फेसबुक पर बहुत बात होइ छै देखै छै चलबै छै गाना चढ़ल सोशल मीडिआ पर फेसबुक पर चढ़ाबै छै वीडियो गाना बनै छै अपनो वीडियो बना देल फेसबुक पर डालि देल मीडिआ सोसल मीडिआ पर फेसबुक पर इंटरनेट पर इकट्ठे डालि दै छै अखनो गाना बनबैके मन होइ छै बनेलक वीडियो डाललक सोशल मीडिआ पर जेना भेल तेना डालि देलक सोशल मीडिआ पर गाना पर चढ़ि कऽ फेसबुक पर अपनो वीडियो मोन होइ छै बनाबै लागै छै डालै छै फॉलो करै छै लाइक मिलै छै जितना लाइक मिलै छै ओतना आओर बनाबै छै आओर अच्छा होइ छै सकते जाइ छै लाइक दै छै बहुत अच्छा अच्छा सीन हँ लाइक एकरा एतना देलकै ओतना देलकै सब खुश होइ छै आओर कहै छै आओर लाइक मिलतै सोशल मीडिआ पर वीडियो पर कतेक लाइक मिलतै कतेक बनतै जतेक देखतै ओतेक बनतै ओतेक चढ़ैतै ओतेक लाइक मिलतै कभी फेसबुक पर चढ़ेतै कभी इंटरनेटके जेकरा जेना मर्जी ओना चढ़ा कऽ देख कऽ करि कऽ फॉलो मिलतै नेट पर देतै सोसल मीडियामे नेट पर चढ़ेतै इंटरनेट पर फेसबुक पर फॉलो करतै लाइक देतै लाइक देतै वीडियो बनैतै फेसबुक पर चढ़ैतै नेट पर डालतै अपनो मन हेतै गाना बनाकऽ हमहुँ चढ़ब देखतै लाइक मिलतै कतेक लाइक देलकै के देखलकै के कयलकै आओर देबै आओर चढ़ेबै आओर मिलतै लाइक सब लाइक देतै आओर चढ़ाकऽ आओर गाना देतै फौलो करतै लाइक देतै सोसल मीडिआ पर चढ़ैतै जेतै लाइक देतै जितना ओतना बनतै बीडियो चढ़ैतै फेसबुक पर चढ़ैतै अपनो वीडियो बनेतै बनाके देख लेतै चढ़ा देतै नेट पर इंटरनेट पर फेसबुक पर जे परतै से पर चढ़ा देतै फेसबुको पर चढ़ा देतै